लोमजाब्ला गगा मोनब्ला आं जोंहा दालि आलु इदिनो गुदुं गुदुं ओंख्रै जाबाय जायखिजाया मुदुफुलफोर जाबाय राङा लाउ इदिनो जिखुनुहख गुदुं गुदुं जिखुनुहख माबा ओंख्रिखौनो जायो आरो गुदुं गुदुं खिन्थु गुसुखौल' जाया आरो जों गुसु ओंख्रिखौल' नोङा होमबा ओरैनो गगा मोननायफोराव थाइगिर फोर फुदुंला बायना जायो आरो ओमफ्राय उनाव आरो इदिनो सोरबा बायदिया थाइगिरजोंबो सुखुआ नालाय थाइसुफोरखोबो फुदुंना जायो नाफोर होनानै ओरैनो खोरदै रोसि माबा रोसि इदिनो फुदुंना जायो आरो इदिनो गुदुं गुदुं माब्लाबा थालिर आलुफोर बायदि दाउ रोसि माबा रोसि इदिनो फुदुंला बायनानै जायो खांदुमला बायनानै